चित्तर कला ऐ जेह्ड़ा ऐ ओह् मेरे बचपन दा गै मिगी शौक हा चित्तर कला करने दा जिसलै में निक्की होंदी ही ते साढ़े स्कूल च बड़े सारे चित्तर कला दे जेह्ड़े ऐ ओह् प्रतियोगितां होंदियां हां जिंदे च कि में हिस्सा लैंदी ही ओह्दे बिच्च बड़ियां सारियां तसबीरां बनांदी ही जियां कि मिगी बच्चे जियां साढ़ी पैह्ली जेह्ड़ी ड्राईंग ही ओह् इ'यै बनांदे हे कि इक घर बनाई दित्ता फिर प्हाड़ बनाई दित्ते ओह्दे पिच्छें उग्गदा सूरज फ्ही नदियां बनाई दिते सबसे पैह्ली जेह्ड़ी ही ओह्दी जेह्ड़ी चित्तर कला ही ओह् इ'यै ही जेह्ड़ी में बनाई ही ते अदूआं दा मीं ओह्दा बड़ा जादा शौंक होई दा चित्तर कला करने दा ते हून हून जिसलै में जेल्लै कदें में बेह्ली होनी होन्नी में कोई पेज पूज जां इ'यां कुछ बी इ'यां बनांदी रौह्नी होन्नी अपने दमाका दे कन्नै जेह्ड़ा बी कोई बी चीज औंदी बनांदी रौंह्दी होन्नी में बड़ियां सारियां तसबीरां बनाइयां घर जियां कि में माता बैष्णो दी इक फोटो बी बनाई दी ऐ कन्नै फिर श्री कृष्णा दी बी जेह्ड़ी ऐ फोटो बनाई दी ऐ होर बी बड़ियां सारियां जेह्ड़ियां बुड्डियां न बनाई दियां न फिर बड़ी सारी सीनरियां सूनरियां बनाई दियां बड़े सारे दृश बनाए दे न बनाए दे न अपनी जेह्ड़ी ऐ अपनी चित्तर कला च ते हून ओह् मिगी मतलब बड़ा शैल शौंक बनी गेदा ऐ क्यों में कि ओह् बिना में चित्तरकारी चित्तरकला करने दे बिना में हून मतलब रेही निं सकदी इ'यां में ओह् करनी होन्नी ते जिसलै मतलब कोई बी चीज अस बनाने होन्ने ते मुश्कलां ते औंदियां गै औंदियां न जियां कि अस सारें कोला पैह्लें इक पेज लैन्ने होन्ने अगर ओह् पेज खरोड़ा खरोड़ा होएआ ते साढ़ी जेह्ड़ी ऐ चित्तरकला ओह् शैल हैन्नी बननी एह्दी बजह् कन्नै जेह्ड़ी सानूं ऐ ओह् शैल पेज लैना पौंदा कि जेह्दे पर साढ़ी जेह्ड़ी चित्तरकला ऐ जेह्ड़ी साढ़ी तसबीर जेह्ड़ी अस बनाऽ ने आं ओह् शैल बनै फिर औंदी जेह्ड़ी अस जेह्दे कन्नै अस बनाने आं केईं लोग केईं लोग डरैक्ट बुर्श बर्श कन्नै बनान लगी पौंदे ऐं पैह्लें ते जैदा पैंसला पुसलां कन्नै गै बनांदे न पर पैंसलां जिसलै पैंसल कन्नै बनान्ने होन्ने अस ते पैंसल बी मते बारी बनांदे बनांदे जेल्लै ओह्दी नोक ऐ ओह् टुट्टी जंदी ना ते जैदा नोक जेह्ड़ी ऐ ओह् बार बार बनाने कन्नै ओह् जेह्ड़ी ऐ ओह् मोटी होई जंदी ऐ जेह्दी बजह् कन्नै सानूं बार बार जेह्ड़ी ऐ ओह् उस्सी छिल्लना पौंदा ऐ पैंसल गी ते फिर ओह् बनाने पौंदी ऐ इस्सै करियै सानूं जेह्ड़े और जेह्ड़े चित्तरकार होंदे न उ'नेंगी बी बड़ी सारियां जेह्ड़ियां ऐं ओह् औंदियां न मुश्कल दा सामना करना पौंदा ऐ केईं केईं बार सानूं जेह्ड़े साढ़े जेह्ड़ी चित्तरकला बनांदे ओह्दे स्हाबा कन्नै रंग निं थ्होंदे न ते सानूं फिर ओह् रंग आपूं बड़े इक दूसरे रंग शा मलाई मलाई ओह् रंग बनाने पौंदे न कि साढ़ी जेह्ड़ी चित्तरकला ऐ ओह् ठीक जेह्ड़ी साढ़ी चित्तरकला ऐ ओह् शैल बनै इस करियै जेह्ड़ी सानूं ऐं बड़ी सारियां होंदियां कि में जिसलै में बचपन च अपने जिसलै बनांदी ही तस्बीरां ते ओह् में पैंसल कन्नै गै बनांदी ही ते ओह्दे बिच्च रंग भरदी ही बड़े रंग बरंगे रंग भरदी ही जेह्ड़े पैंसल आह्ले गै रंग गै होंदा ऐं ओह् भरदी ही ते पानी आह्ले रंग बाटर कलर जेह्ड़े होंदे ऐ पानी आह्ले रंग ओह् बी भरदी ही एह्दे कन्नै जेह्ड़ी ऐ जेह्ड़ी मेरी चित्तरकला जेहड़ी ड्राईंग ऐ ओह् बड़ी शैल बनदी ही बड़ी शैल बनदी ही इस करियै जेह्ड़ी ऐ साढ़ी बड़ी शैल बनदी ही इस करियै मिगी बड़ा जैदा शौंक ऐ ओह्दे बिच्च अलग अलग रंग होंदे न चित्तरकला बिच्च जेह्ड़े जेह्ड़े मन गी खुश करी ओड़दे न इस करियै अस बड़े बक्खरे बक्खरे जेह्ड़े ऐ ओह् रंग भरने होन्ने ते सानूं जेह्ड़े ऐ ओह् तसवीरां ओह् बनान बनांदे न कन्नै जेह्ड़े सबसे जादा मुश्कल कम्म हा जिसलै में बनाई ही माता रानी दी तस्बीर ओह्दे बिच्च इन्ना बरीक बरीक कम्म होंदा ऐ कि जिसलै उस्सी बनान बैट्ठो ते पैह्लें ते पिक्चरां थ्होनियां चाहिदियां फोटो उप्पर कि जेह्ड़े फोटो गी दिक्खी दिक्खियै असें बनाने ऐ ते इयां बरीक बरीक चीजां होंदियां न जिस्सी बनाना पौंदा ते जिस्सी बनांदे वक्त बड़ी मुश्कलां आंदियां न पर जिसलै अस उस्सी बन्नाने ना ते ओह् बल्लें बल्लें जिसलै अस पैंसल कन्नै बन्नाने आं ते साढ़ी जेह्ड़ी पैंसल दी नोक ऐ ओह् बी तिक्खी निं होंदी ऐ ते फिर सानूं उस्सी बार बार घ'ड़ियै ते फिर उस्सी ड्रा करना पौंदा उस्सी बनाना पौंदा इस करियै ओह् बड़ी मुश्किल ओह् इक मुश्किल दा कारन बनी जंदा साढ़े ताईं कि साढ़ी जेह्ड़ी ऐ जेह्ड़ी साढ़ी चित्तरकला ऐ ओह् शैल तरीके कन्नै नेईं बनदी जिसलै अस कोई बी चित्तरकला बनानी शु शुरू करने होन्ने सानूं जेह्ड़ी अपनी पैंसल ऐ उस्सी मतलब जोरियै निं फेरना चाहिदा जंदा हमेशा उस्सी हलका हलका फेरना चाहिदा जिसलै अस उस्सी मटागै जां कुछ गलत होई जा ते जेह्ड़े साढ़े का कागज ऐ ओह्दे पर कोई निशान निं प'वै ते ओह् इकदम शैल र'वै इस करियै सानूं चित्तरकला बनांदे मौके ध्यान रक्खना चाहिदा कि जेह्दे कन्नै अस बनाऽ ने ओह् जिस पैंसल कन्नै अस बनाऽ ने ओह्दी जेह्ड़ी नोक ऐ ओह् बी दिक्खियै और जेह्ड़ा साढ़ा पेज ऐ ओह् बी प्लेन होऐ कागज ते प्लस बनाऽ बनाऽ करने आं अपनी तसवीर ते उस टाईम पर सानूं पूरा पूरा जेह्ड़ा ध्यान ऐ अपनी तसबीर उप्पर गै करना चाहिदा इद्धर उद्धर ध्यान निं जाना चाहिदा कि इद्धर उद्धर ध्यान दि दित्ता ते साढ़ी जेह्ड़ी ऐ जेह्ड़ी अस तसबीर बनाऽ ने ओह् खराब होई जानी एह् निं करना जिसलै निक्के निक्के बच्चे जिसलै बनांदे न कोई बी चित्तरकला करदे ते ओह् बड़ी जिल्लै चित्तरकला करदे ते ओह् कदें उद्धर समान सुट्टदे कदें उद्धर समान सुट्टदे न स्हेई तरीकै नै निं बनांदे चित्तरकला बनाने ताईं बी बड़े सारे तंत्तर होंदे बड़े सारे होंदे चीजां होंदियां बड़ियां सारियां चीजां होंदियां जिंदे जिंदे इस्तेमाल करियै जिंदा इस्तेमाल करियै अस जेह्ड़ी ऐ चित्तरकला करने होन्ने आं एह्दे बिच्च अलग अलग रंग भरने होन्ने आं जेह्दी बजह् नै ओह् खूबसूरत बनी जंदियां न ते में जिसलै अपने खाल्ली वक्त पर होंदी आं ते में उस्सी बनाने दी कोशिश करदी रौह्नी आं जियां कुछ नमीं नमीं चीजां दमाका च जेह्का जेह्दे कन्नै मिकी जेह्ड़ी ऐ कुछ बी चीजां बनाने दा ओह् आई जंदियां ऐ बेह्ले बैठियै में बस इयै करनी होन्नी कि कुछ ना कुछ बनाया जा कुछ ना कुछ दमाका च जेह्ड़ा आवा दा ओह् इक कापी पर तोआरदे जा कि जेह्ड़ी मेरी सोच ऐ कि में किस टाईप दा सोच्चनी होन्नी ते में किस किसम दा बनाई सकनी आं ते ओह् में फिर सोच्चियै ते ओह् बन्नानी होन्नी चीजां चीजां होर बी बड़ियां सारियां मुश्कल चीजां न जिसलै इक जिसलै इक मतलब पैंसल कन्नै इक ड्रा कीता ओह्दे बिच्च कलर भरना बी बड़ा चैलेंजिंग होंदा बड़े स्हाबा कन्नै ओह्दे च रंग भरने पौंदे बड़े स्हाबा कन्नै ओह्दे बिच्च सानूं आहो ओह्दी जेह्ड़ी ऐ कनारे कनारे जेह्ड़ी लीकरां ओह् बनाने पौंदियां ओह्दे बिच्च बी बड़ी मुश्कल औंदी इस करियै सानूं जेह्ड़ी ऐ ओह् अराम कन्नै करना चाहिदा अराम कन्नै ओह्दे बिच्च रंग रुंग भरने चाहिदे अराम कन्नै पूरी तसबीर बनानी चाहिदी जेह्दे कन्नै ओह् खराब निं होई जा होई जा ते इस करियै हून ते मेरे ताईं जेह्ड़ा ऐ ओह् जेह्ड़ा चित्तरकला बनाना ऐ ओह् इकदम सौक्खा कम्म होई गेदा ते में बड़े अराम कन्नै उस्सी बन्नानी होन्नी ऐं मेरी मिगी कोई मुश्कल निं औंदी बनांदे वक्त क्योंकि जिल्लै तुस शुरु शुरु च बनाना शुरु करो तोआनूं बड़ी सारी डिफिक्लटियां औंदियां इक ते थुआनूं पता निं चलदा कि कि'यां बनानी केह्ड़ी पैंसल इस्तेमाल करनी ऐ केह्ड़े रंग इस्तेमाल करने न पर जियां तुस बल्लें बल्लें बनाना शुरू करगे तोआनूं फिर पता चली जाना बल्लें बल्लें कि तोआनूं किस किस किसम दी सानूं पैंसलां चाहिदियां किस दे सानूं रंग चाहिदे न भरने ताईं ओह्दे बिच्च ते किस किसम दियां सानूं काजज कागज चाहिदे जेह्दे उप्पर अस तसवीर बनाऽ करने आं ते बल्लें बल्लें सानूं जेह्ड़ी ऐ ओह् आई जंदी ऐ ते बल्लें बल्लें जिसलै अस ओह् करदे रौह्गे ओह्दा अभ्यास करदे रौह्गे बार बार बनांदे रौह्गे ते साढ़े कोला ओह् साढ़े कोला ओह् जल्दी जल्दी कोई बी चीजां बनी जानियां कुछ बल्लें बल्लें करगे ते थोआड़े कोला चीजां होई जंदियां हून हून हून ते कोई बी मतलब कोई बी चीजां बनाने होन्ने आं ते हून ते कोई बी मुश्कल निं औंदी ऐ कोई बी चीजां बनांदे वक्त कोई बी मुश्कल निं औंदी ऐ क्योंकि जदूं शुरू शुरू च तसबीरां बनान लग्गी तां तां थोह्ड़ियां मतियां औंदियां हीं ते हून बिलकुल निं औंदियां न बो हून बी थोह्ड़ियां थोह्ड़ियां आई जंदियां न क्योंकि केईं केईं बारी ते रा मैटीरियल च जां तो तोआनूं ओह् चीजां निं मिलदियां न जेह्ड़ियां तोआनूं चाहिदियां होंदियां मार्केट च केईं केईं चीजां नेईं मिलदियां न जेह्ड़ियां तोआनूं चाहिदियां होंदियां पर फिर बी जेह्ड़े ऐ जिनें गी में फिर बी में बनाई लैन्नी होन्नी चीजां ते फिर बी में समान समून जेह्ड़ा ऐ ओह् लेई आनी होन्नी में अपनी चित्तरकला आस्तै इस करियै जेह्ड़ी ऐ चित्तरकला ऐ ओह् मेरा इक बड़ा मतलब बड़ा पसंद आई गेदा ते इ'यां में कोई एह् निं है कि में कोई बड़ी बड्डी आर्टिस्ट आं नेईं में छोटी मोटी चीजां बनाई बनाई सकनी आं ते मतलब हून मिगी शौंक पेई गेदा जियां कि बड़ी सारी चीजां बनाइयां हर इक चीज बनाना आई जंदी ऐ मतलब हर जेह्ड़ी एह् रंग रुंग दा बी पता होई गेदा भला कि केह्ड़ा केह्ड़ा रंग कुद्धर कुद्धर भरना किस टाईप दी पैंसलां इस्तेमाल करनियां एह् सब्भ चीजें दा पता चली गेदा ऐ जेह्दी बजह् कन्नै जेह्ड़ा ऐ हून जेह्ड़ी में तसबीर बनाने च में थोह्ड़ी माहिर होई गेदी आं इस इस इस करियै में तोआनूं आक्खा निं कि जेह्ड़े तुस रोजमर्रा च अपनी जेह्ड़ी एह् चीजें दा जेह्ड़ी ऐ जेह्दा थोआनूं शौक ऐ ओह् तुस बार बार जे ओह्दा ओह् करगे बार बार जेह्ड़ी चीज उस चीजा दा तुस बार बार प्रैकटिस करदे रौह्गे ते ओह् ओह् तोआनूं चीज आई जानी ऐ इस करियै तोआनूं ओह् चीज आई जानी इस करियै तोआनूं रोज रोज जेह्ड़ी ऐ ओह् अपना अभ्यास करना चाहिदा जेह्दी बजह् नाल तोआड़ी जेह्ड़ी ऐ ते जेह्ड़ी चीज तुस करा ने ओ ओह् जेह्ड़ी चीज जेह्ड़ी चीज च थोआड़ा ओह् ऐ जिस चीज च थोआड़ी दिसचस्पी ऐ ओह् बनी जाग जियां कि बड़े बड़े लोकें दा अपना अपना शौंक होंदा पर मेरे ताईं शौंक मेरा मिगी बड़ा पसंद ऐ इस करियै मिगी चित्तरकला पसंद ऐ ते में इ'यै आखना चाह्न्नी आं अगर तोआनू चित्तरकला पसंद ऐ ते तोआनू बी पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिदी चित्तरकला दे बारे च कि कि'यां होंदी कि'यां नेईं होंदी केह् केह् ओह्दे बिच्च इस्तेमाल होंदा फिर ओह्दी ओह्दी ओह्दी ओह्दी मदद कन्नै तुस बी जेह्ड़े ऐ ओह् चित्तरकला बनाई सकने न ते अंत बिच्च में इ'यै आखनी कि चित्तरकला जेह्ड़ी ऐ ओह् मीं बड़ी पसंद ऐ ते में बचपन दी गै बनांदी आवा नी आ करनी आं ते हून बी में ओह् बनाने च मतलब इकदम सक्ष्म होई गेदी कि मीं ओह् शैल बनाना आई जंदियां न ते मिगी सारा कुछ पता चली गेदा हून ओह्दे बारे च कि'यां बनांंदे कि'यां कि'यां नेईं बनांदे इस करियै तोआनू सारें गी चित्तरकला तुसें सारें ना बनाई दी ते होनी ऐ निक्के होंदे बी बनाई दी हून बड्डे कुछ ना कुछ ते बनाए दा गै होना ऐ जेह्ड़ी ऐ चित्तरकल थोआनूं आई जंदी जियां कि मिगी बचपन में पैह्ली तसबीर जेह्ड़ी बनाई ही ओह् इ'यै ही घर बनाया हा ओह्दे कन्नै इक पेड़ बनाया हा फिर नदियां बनाई ही प्हाड़ बनाई उत्थूं शुरूआत कीती ते हून में बड़ियां जैदा फोटोस बगैरा बनाई सकनी जियां माता रानी दे फोटोस ते हून मेरी जेह्ड़ी एह् जात्तरा उद्धर कोला लेइयै इन्नी देर धोड़ी पुज्जी गेई कि कियां होएआ एह् तांइयैं गै होएआ निं में रोज रोज दा अभ्यास करा दी ही तांइयैं मिगी आई गेआ इस करियै तुस बी अपना जेह्ड़ा थोआड़ा थोआड़ा शौंक ऐ ओह्दा रोज रोज अभ्यास करा करगे तोआड़ा शौंक बी जेह्ड़ा ऐ ओह् बल्लें बल्लें शैल होई जाना कन्नै तुसें उस चीजा च मजबूत होना उस चीजा च इस चीजा च तोआड़ा जेह्ड़ा ऐ ओह् ओह् ओह् चीज तोआनू शैल तरह् आई जानी ते ओह्दे च तुस जेह्ड़े ऐ बिलकुल परफैक्ट होई जाना ते तोआड़े जेह्ड़े शौंक ऐ ओह् सारे जेह्ड़े ऐ पूरे होई जाने इक करियै अपने शौंक जेह्ड़े ऐ ओह्दे जेह्ड़े तोआड़े शौंक ऐं रोज रोज जेह्ड़ी ऐ इक बारी उंदी जेह्ड़ा अभ्यास करी लैना चाहिदा धन्याबाद